जय झूलेलाल साईं बसि ठीकु आहे साईं तव्हांजो फोन आहियो हा हा हा साईं हुकुमु हुकुमु हुकुमु अरे वाह वाह वाह वाह

अछा मिली वेंदा मिली वेंदा टिंडनि जो टिंडनि जो अॼुकल्ह चालीह रुपया किलो कोइ दिक़त टमाटा टमाटा अॼुकल्ह थोरा महांगा पिया था हलनि नवे रुपे किलो बाबा छा कयूं न न लॻाए वठंदासीं तव्हां हुकुम त कयो हुकुमु कयो हुकुमु कयो लॻाए वठंदासीं हा अछा अछा हा हा उहे त रोज़ु ईंदा आहिनि उहे त बिल्कुलु पका ग्राहकु आहिनि असांजा न न काई दिक़त ई न तव्हां बसि हुकुमु कयो हुकुमु कयो बसि तव्हांखे बसि जेको सामान आहे लिस्ट लिखी ॾिजो मूंखे मां तव्हांखे घरु मोकिलाए ॾींदा चिंता न कयो हुआ पंज किलो टिंडा अची विया टे किलो बिह ठीकु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु ताज़ा मोटा ऐं बिल्कुलु फ्रेश माल ईंदो आहे असां वटि बिल्कुलु न न बाबा असां वटि नासिक जा बसर स्पेशल ईंदा आहिनि असांजो ऑर्डर ते ईंदा आहिनि नासिक जा बिल्कुलु तव्हांखे दिक़त ई न थींदी ठीकु आहे करे छॾंदासीं घर जो घर जो आहे त बिल्कुलु करे छॾंदासीं करे छॾंदासीं ठीकु आहे तव्हांखे स्पेशल रेट लॻाए छॾंदा ठीकु आहे लिखियो ठीकु आहे आलू बि थी विया हा ठीकु आहे मां धाणा मिर्च सभु विझी छॾंदोमांव टेंशन न कियो गोभी वोभी पवंदी आहे उहो बि विझी छॾंदमि गोभी पवंदी आहे बींस पवंदा आहिनि उहे सभु मां मोकिले छॾंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे मां पंहिंजे हिसाब सा शयूं मोकिले छॾंदमि सिंधी कढ़ी ठाहिणी आहे न टेंशन न कयो तव्हां हा एड्रेस ॿुधायो एड्रेस ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आहे साईं ठीकु आहे कोई साम्हूं उन जे आस पास जेका लोकेशन कहिड़ी आहे शनि मंदरु बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे पहुची वेंदो तव्हां वटि पहुची वेंदो तव्हां वटि ओके हरे राम जय झूलेलाल